हम लोगों के उत्तर प्रदेश की संस्कृतियाँ ऐसी हैं कि हम लोग हर प्रदेश से अलग भिन्न रहते हैं इसलिए कि हम लोगों का खान पान रहन सहन हम लोगों की धार्मिक व्यवस्था हम लोगों की चाल व्यवहार अलग अलग होता है हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन हर लोग हर प्रदेश के भिन्न रहते हैं इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही सम्मान और व्यवहार मिलता है उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत सम्मान व्यवहार मिलता है इसलिए हम लोगों की सांस्कृतिक जो व्यवस्था धार्मिक होती है बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं बहुत मंदिर चर्चाएँ हैं बहुत ही हम लोगों को हम लोगों के देश में और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम माना जाता है हम लोगों को हम लोगों को धार्मिक व्यवस्था और संस्कृति से जोड़ा गया है उस पे चलने का कार्य हम लोग करते हैं वहाँ पर हम लोग बहुत ही विचार और भाव से सम्मान व्यवहार से मिलते हैं लोगो से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं यही हम लोगों की सांस्कृतिक है और भोजन हम लोगों का जो होता है हर प्रदेश से भिन्न होता है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए और हम लोगों के कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोगों का भोजन बहुत शुद्ध होता है हम लोगों के भोजन में कोई प्रकार के खाद पदार्थ व्यवस्था नहीं होती है हम लोग अपने से पैदा करते हैं और हम लोग अपने से बनाए हुए को खाते हैं इसलिए हम लोगों को हर प्रदेश से अलग हम लोग रहते हैं इसीलिए हम लोगों की संस्कृति व्यवस्था और हर समस्या हर सिस्टम अल हर अल प्रदेश से अलग है हर प्रदेश से अलग इसलिए रहते हैं हम लोगों की जो व्यवस्था हैं जो हम लोगों की धार्मिक व्यवस्था है जो हम लोगों की समाजिकता है हमारे जो एकता है हम लोग हर जगह एकता बना कर चल देते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की बहुत ही भारी हम लोग जनसंख्या में चलते हैं जहाँ भी चलते हैं हम लोग हमेशा धर्म और संस्कृति को अपनी समाजिक व्यवस्था में बताते रहते हैं अच्छा कार्य करना चाहिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहिये अच्छी अच्छी बातें करना चहिये हर लोगों से अच्छा अच्छा क्वेशचन करना चाहिए किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को अन गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए हर लोगों से अच्छा से मिलना चाहिए हर लोगों को अच्छे से पहचानना चाहिए क्या कोई बोलता है उसपे ध्यान देना चाहये हम लोगों की उत्तर प्रदेश की लोगों में बहुत ही जो है कि ऐसी व्यवस्था है हम लोगों की संस्कृति और साहित्यिक व्यवस्था भोजन पदार्थ हम लोग बहुत ही खाद पदार्थ से के कम खाते हैं हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं भोजन में हम लोग जैविक खाद का उपयोग बहुत अधिक करते हैं हम लोग गाय का गोबर और भैंस का गोबर मल मूत्र खेतों में फेंकते हैं हम लोग जो है खाद पदार्थ भी कम यूज़ करते हैं जो होता है गोइठा खाना बनाया जाता है हम लोगों का ईंधन उसको जला कर राख़ राख़ को हम लोग खेत में फेंकते हैं उससे हम लोग जो मिलता है पौष्टिक आहार हर प्रदेश से अलग हम लोग का भोजन होता है इसलिए हम लोगों का स्वास्थ्य भी एक अलग प्रदेश से अच्छा होता है हम लोग हम लोग सांस्कृति व्यवस्था और समाजिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था में इतना एकत्रित हो कर के इतना हर समय समय देते हुए हर चीज़ का ध्यान देते हुए हम लोग इकट्ठा होते हैं हम लोग की सांस्कृतिक व्यवस्था हम लोग की जो चल रही है जो परंपराएँ चल रही हैं हम लोग के आदी आदी जीवन से आदी हम लोग के जो पूर्वज थे सम्मान व्यवहार से रहते थे हम लोग के पूर्वज हम लोग को जो सिखा पढ़ा कर गए हैं वही हम लोग कार्य करते रहते हैं हमेशा हमलोग एक दूसरे को प्रेम व्यवहार देते रहते हैं यही हमारे पूर्वज सिखा कर गए हैं हम जो भोजन खाते हैं उसमें अधिक तेल मात्रा नहीं खाते हैं हम लोग बहुत शुद्ध भोजन खाते हैं हमारे प्रदेश की यही साहित्यिक भोजन पदार्थ व्यवस्था है हम लोग को जो पोशाक होता है धोती कुर्ता उत्तर प्रदेश का निन्यानवे परसेंट होता है हम लोग हमेशा बढ़ियाँ पोशाक पहनते हैं हम लोग भोजन भी बढ़ियाँ खाते हैं हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं हम लोग किसी से गलत व्यवहार नहीं करते हैं हम लोग अच्छे व्यवहार और संस्कृति